ہمارے گھر میں بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے جانور ہیں جیسے بطخ مرغی اور مرغا خصی بکری اور جیسے بلی ولیا بلی کتا اتا جو گھر میں رہتا ہے اور بطخ وتک جیسے ایک گملا وملا میں جو اچھا سے ڈے کو بطخ کھانے کو دیتے ہیں اور مرغی کو دانا اونا جو اچھا چھیٹ کو صفا جگہ میں جو اس کو چھیٹ کو دیتے ہیں بتک مرغی اور مرغا جوہن اچھا سے کھا سکے اور بلی ولی کو مچھلی جیسے دودھ وودھ دیتے ہیں پینے کے لیے اور مچھلی اور مچھلی کا کانٹا اس کو کھانے کے لیے اور بطخ کو اب مرغی کو صحییح جگہ میں اچھا سے اس کو گھر رہنے کے لیے جیسے اس کا حفاظت کر کرتے ہیں انسان کا وہی کارن اسی کارن جو بکری بکری کا مرغی کا وہی اچھا سے گھر بنا كو اس کو رہنے کے لیے جگہ دے کھانا دے اور وہی کا اسی طرح بکری کو مرغی کو خصی اس خصی کو جیسے گھاس دے کھانے کے لیے بکری کو گھاس دے اور مرغی کو بت بطخ کو دانہ دکھانے کے لیے اور بطخ کو جیسے پانی اس کو رہنے کے لیے پانی چاہیے اور مرغی کو سوکھا جگہ چاہیے بطخ کو جیسے ہم لوگ پالتے ہیں تو اس کو صحیح سے اس کا دیکھ بھالی کرنے کے لیے جیسے کسی کا نقصان کر اسے حفاظت کرنے کے لیے مرغی مرغی کو بک مرغی کو مرغا کو بطخ کو جیسے کوئی چیز اس کو اٹھا کر لے نہ جائے اس سے صحیح سے اس کو دیکھنے دیکھتے ہیں اور اس اس کو اچھا سے رکھتے ہیں اس کو جو اچھا گھر میں رکھتے ہیں جو جیسے اس کو اٹھا کو نہ لے جائے اور